उत्तर प्रदेश में जेको समाचारनि जो प्रचलन आहे ॾाढो सुठो आहे टैक नईं नईं टैक्नोलॉजी सां समाचार ईंदा आहिनि अख़बारुनि में बि ईंदो आहे फेसबुक में बि ईंदो आहे इंस्टाग्राम ते बि ईंदो आहे सभु जॻहि ते ईंदो आहे ऐं ग्राफिक जो ज़मानो थी वियो आहे ऐं जेको अख़बारुनि में ईंदो आहे त उन में छा आहे की हर शइ खे ॾाढे ध्यान सां ॾींदा आहिनि ताकी माण्हुनि खे पढ़ण में आसानी थिए जीअं वापार जो थी वियो व्यांव वधाइण थी विया या तव्हांजो कोई बि शइ थी वई देश विदेश जी ॻाल्हियूं थी वयूं त ईअं सभु अॻिते ॾाढे टैक्नोलॉजी नईं नईं अची वई आहे त उन सां पढ़ण में ॾाढो आसान थींदो आहे